प्रधानमन्त्री आवास योजना बहुत बढ़िआँ चीज छै गरीब आदमी सब कऽ आवास भेटैत छै आ नीक एकदम सरकारके बढ़िआँ एकटा प्लान छनि जे सरकार गरीब आदमी सब कऽ घर होयबाक चाही केओ गरीब नहि रहऽ कच्चा मकानमे नहि रहऽ ताहिके लेल ओ सरकार प्रतिबद्ध छथि आओर कार्य आगुसँ बझि बढ़ि रहल अछि बाँकी जकरा नहि भेटलैए तकरो सरकार एकदम छथि जे सब कऽ गरीब आदमी कऽ होयबाके चाही मकान कच्चा मकानमे नहि रहथि किएक तऽ कच्चा मकान आबक जुगके लेल बढ़िआँ नहि छै सब पक्का मकानमे रहै लै चाहै छथि आओर सरकारके ई ऊपलब्धि बहुत बढ़िआँ भऽ रहल छनि हम सरकारसँ निवेदन करेँ करैत छिअनि जिनका अगर सुध आवास नहि भेटलनि हँ हुनका जल्दीसँ जल्दी आवास योजनाके सुविधा ऊपलब्ध कराबी एहिसँ देशके सहए उत्थान होयतै आओर समाज के सेहो होयतै